ہاں میں میں بچے کا میں اپنے بچے کا جو ہے چھٹی چاہیے تھا میرے گھر میں شادی ہے اس وجہ سے نہیں نہیں میرے بچے کا جو ہے جی جی جی مرا نام میرے بچے کا عبد اللہ ہے ہوں ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے تھا تھری کلاس میں جی جی جی ایک ہفتے کی ایک ویک کی چاہیے تھی جی جی ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے جو اسے

میں کوشش کروں گا کہ ہفتے سے پہلے پہلے جو ہے مکمل ہو جائے ٹھیک ہے وہ ایپلیکشین میں آفس میں دے دوں گا جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا نام وہ ہے امتیاز احمد میں ابو الفضل اوکھلا سے

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی جی وہاں بچے کو تو ہمارے ہی بچے کو نقصان ہوگا نہ ٹھیک

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی شکریہ